ठीक छी कहाँ एहिमे हँ ठीक छी कि बात हँ फल छै सबरङ्गके फल छै सेब सन्तोला अङ्गूर नारिअर छोहारा जे लेबै कोनके भाव लेबै नारिअरके नारिअर कि सेब सन्तोला छोहारासब छै कथीके भाव लेबै पचास रुपैए किलो सब रङ्गके होइ छै बढ़िआँ खराब अहाँ जे लेबै ततेक दाम ने हेतै हँ खरिदबै तऽ किछु कम्मो भऽ सकै छी कोनो एक रेट नहिए ने सबतरि चलै छै आओर अङ्गूर अङ्गूरो साठि रुपैए चालिसे दैए हँ तऽ कम बेस होइ नहि छै कोइ सौदा जे लेबै तऽ कम बेस तऽ हेबे ने करतै रेट तऽ बेसी घटी होइते छै अँए तीस रुपैए भऽ जेतै लेबै तऽ कम बेस कऽ देब कतेक लैके अइ कतेक लेबै कम बेस भऽ जेतै अँए सन्तोलाके एखन दुइ किलो अढ़ाइ किलोके रेट कऽ कऽ दै छै दुइ किलो अढ़ाइ किलोके दै छै सब रङ्गके सन्तोला ने होइ छै एगो दबो भेल एक नम्बर दुइ नम्बर हँ तऽ कम बेस होतै